सर नमस्ते सर नमस्ते

सर हमने आपके यहाँ से लिया था दो तीन किस्म का तो सर वो हम जब वहाँ से ले कर आए अपने घर पर सर अनाज आपका उसमें अनाज में कुछ गड़बड़ी है जैसे कि सर उ उससे लिए हम लिए हैं घर पर लाएँ हैं कराएँ हैं उसमें सर चावल में कुछ कमी है जिससे कि चावल का बोरी फटा हुआ है उसमें से चावल गायब हुआ है और अच्छी तरह का चावल नहीं है सर पता नहीं सर हम लेकर आएँ हैं तो अभी देखें हैं इसमें चावल ढंग का है ही नहीं इसमें से आधा बोरी फटा हुआ है कोई उसी में से निकाल लिया है तो सर जी समझिये आप कि देखिए कोई मजदूर होंगे कोई काम ऐसा किए होंगे हाँ सर अस आते जाते हैं रे ऐसा कभी नहीं हुआ ये पहली बार हुआ है कि गाड़ी पर से माल उतारे हैं उसमें से ब अभी बोरियों से देखें है बहुत बोरियों से थोड़ा थोड़ा इसमें से माल निकला हुआ है

फिर भी वो वो भी सर उसके ठीक है सर उसके बाद भी सर जब मसारी पड़ा था जब हम अपने घर में चावल ओवल बना तो चावल भी चावल भी ढंग का नहीं है चावल बनाने के बाद अजीब तरीके का स्मेल और खाने में क्वाल्टी वगैरह अच्छा नहीं लग रहा है सर नहीं तीनों तीनों हाँ ठीक है सर ये कंप्लेन है आपसे ये हमारा अभी आया भी तो पड़ा हुआ है शायद या पड़ा हुआ है फिर कुछ देर में आएंगे तो आपको बताएंगे कि अपना सामान लेकर आएंगे आपको दिखाएंगे आपका सामान कैसा है आएंगे लगभग एक एकाध दो लगेगा सर ठीक है सर फोन करेंगे फोन आप ये चावल जो है गाड़ी पर लदवा के हम आपको कल सुबह लगभग दस बजे तक लेकर आएंगे अच्छा ठीक है तो धन ठीक है धन्यवाद